भनसाघर आओर शौचालयमे कोकरोच आदिसँ खतरासँ बचै खातिर अपन गाँवके अपन बहुत तरहके छै एखन तऽ आजकलके समयमे लक्ष्मण रेखा या बहुत तरहके एहन कीटनाशक एस्प्रे मिलैए जकरा लोक मारैए लेकिन जे पहिला गाँव समाजके आदमी सब करै छथिन जे देखलै छिए कि ओ टाइममे किरासन तेल लऽ कऽ ओकर ओकरामे मिलाकऽ ओकर छिड़काव करल जाइ रहै चारू तरफ फिर माटिके घरमे कीट पिपरी सब नहि आबै या बरसातके दिनमे माटिमेसँ कीट पतङ्ग आओर चीटी जहन कोकरोच जहन सबटा आबै रहै तऽ ओकरासँ बचाबै खातिर किरासन तेलके उपयोग करल जा सकैए जकराकि एस्प्रेवला बोतलमे दऽ कऽ चारो कोनामे बाहरसँ अन्दरसँ मारिकऽ ओकरासँ भी बचाव भऽ सकै अइ आओर हल्दीके भी इस्तेमाल करैत देखलिए हँ हमसभ किचनमे कि हल्दी आओर नमकके मिलाकऽ ओकरासँ भी चारू बगल जहाँ चीटी आओर कोकरोच आबैके जगह रहैए वहाँ डालि देलासँ कोकरोच आदिके खतरासँ बचै छै